अ'ऊं अपनी फोटो इंस्टा उप्पर पान्नी मिगी शैल लगदा तां अ'ऊं पान्नी मेरा प्राइवेट अकांउट ऐ मेरा बंद अकांउट नी ऐ पर फ्ही बी मिगी शैल लगदा इसलेई अ'ऊं पान्नी अ'ऊं रीलां बी पान्नी आं अज्जकल इंस्टा उप्पर चला दा रील पांदियां कुड़ियां वीडियो पांदियां जगह् जगह् जंदियां ते शैल शैल ड्रैसां लाइयै कपड़े लाइयै फोटो बनांदियां नच्चदियां गाने आह्ली वीडियो पांदियां नच्चने आह्लियां वीडियो पांदियां शैल शैल बधिया मेकअप आह्लियां वीडियो पांदियां ते अ'ऊं बी पान्नी मिगी बी शैल लगदा इंस्टाग्राम उप्पर बी पान्नी ते फेसबुक उप्पर बी पान्नी कन्नै यू ट्यूब उप्पर बी चैनल ऐ ते उत्थै बी चीजां पान्नी ते इंस्टाग्राम उप्पर ज्यादा मिकी मजा आंदा कि की रीलां रुलां अज्जकल शैल दौर चला दा ते मजा आंदा उसी दिक्खने बी ते कन्नै पाने बी ते कन्नै मिकी मन करदा अ'ऊं रीलां बनां ते अ'ऊं रीलां पां मिकी शैल लगदी ऐक्टिंग करना शैल लगदी उसदे उप्पर लिपसिंग करदियां कुडियां अ'ऊं बी तां करियै बनानी अज्जकल अज्जकल इ'यां बी वैसे बी फेमस होना ते रीलां बनाओ इंस्टा उप्पर ते बस